काडपाक कांय अवनात्मक गजाली म्हणल्यार तोंडावयले भाव मनशाचे कुडीचो फुडलो भाग ड्रॉपरी फोल्ड थेंट संदर्भ सोडून तुमच्या विचाराचेर आधारीत रेखाकन हात हालचाल आनी हाव भाव जर तो बाजूचो दृश्य आसत जाल्यार हांव तो काडूंक शकता पूण वास्तवादी दृश्य आसल्यार हांव सदांच झगडटां